हो दीदी का नाम प्लेन घाटन बिजली संबंधित किसी प्रकार की खराबी हुई छे पंखा खराब है कितने दिन से खराब चल रहा कितने दिन से पंखा खराब है अच्छा रोज निकाल रहे पीछे जो ये बनाये कितना तो वो देखने के बाद पता चलेगा क्या खराबी है उसके बाद वो पता चलेगा तब हम बता पायेंगे वैसे क्वालिटी क्वालिटी खराब होयेगा या होगा तो फिर उसका चार्ज अलग लगेगा नोरमल खराबी होगा तो मोटा मोटी तीन सौ रुपया लग जायेगा आपको

तो देखिये देखिये देखिये देखिये दीदी आज कल की महंगाई देवा नाते ठीक थोड़ा सो महंगाई बढ़ रही है ये ना वही तो पैसा मतलब सब सबने एक साथ चलो और कुछ सब कुछ खराबी है पानी जमता है न और मोटर टोटर रहो तो फिर से अच्छा मोटर नहीं लगाये हुये ये केवल एक ही पंख एक एक ही पंखा खराब है ना शरीर ना अहां गवत सौ रुपया पे दवे ठीक है हम बना देही अपने पंखा दो सौ रुपया कम पड़ेगा अढाय अढाय सौ रुपया रहने दीजिये ठीक है पंखा बना देते हैं कोई खराबी नहीं होगा आगे चल के ठीक है कोइल जल होगा तो फिर उसमें में इसलिये हम बोल रहे हैं ढ़ाई सौ रुपया दे दीजियेगा ठीक है हम पंखा मरम्मत करके बदला देते हैं आपको और किसी का प्रकार का खराबी पंखे एक ही केवल खराब है आपका बोलिये वते मीटर वगैरह सब सही है उधर ठीक है दीदी तो अढ़ाई सौ रुपया अपने दिये ठीक है हम पंखा बनाये के पूरे कम्प्लीट कर देई शी ठीक है दीदी